हॅलो हॅलो अं हय आं म्हाका न्हू म्हाज्या फ्रॅन्डाच्या बड्डे खातीर आयज एक कॅक ऑर्डर करपाचो आसलो तेंय बी फ्लेवर्स अवेलेबल आसा हां आयज जाय आसलो एक दोन तीन वरांनी ओके आं म्हाका न्हू म्हाज्या फ्रॅन्डाक म्हणजे अशें चॉकलेट फ्लेवर लायक आसा सो चॉकलेट फ्लेवरांत कितें वरायटी कितें आसा समथींग म्हणजे मात्शें चडूय गोड अशें नाका आं ऑके सॅम्पला खातीर येवपा मेळटलें पूण सद्या मात्सो हांव पयस आसा म्हणजे तुमचें ऑके अं आयज एक अं आयज सांजचें म्हणसर जाय आसलें हय डिजायन म्हणजे असो एक स्क्वेर शेप जाय आनी वयर एक व्हडलें नांव बरोवपाक जाय एक म्हणजे एक नांव बरोवपाक मातशीं स्पेस चड जाय एक सॅम्पल ऍझ इन एक मे बी बायक ऑर कार अं ऑके

ऑके सो म्हाजी अशी रिक्वारयमेंट आसा की अशी कॅक म्हणजे क्रिम मातशी कमी जाय बेझ मातसो व्हडलो जायो तो ऑके आनी क्रिम आसा ती मातशी अशी चडूय अशी गोड अशी नाका लायक डार्क चॉकलेट बीन कशी आसता मातशी कोडू कशें आसता नू सो ती मातशी बरी पडटली तशी आनी वयर म्हणजे अशें एक तुमच्या कडेन अशें एक डिझायन कारीन बी अशें येता कार डिझायन नाजाल्यार बायक डिझायन बी तसो येता आं ऑके असो एक ऑके आं आ ऑके सो तुमी अशें कॅकांत भितर फिलींग बीन अशें घालता लायक जॅम्स बीन बीन आसा तशें डिझायन आहा तुमचे तुमच्या कडेन अशी प्रिपॅर्ड डिझायन आहा प्रिपॅर्ड म्हणजे अशें तुमच्या कडेन अशें फोटोझ बीन अशें आसा कांय म्हणजे आमी अशें कस्टमायझ करून दिलें जाल्यार आं ऑके सो आमी डिझायन दिल्यार तशें तुमकां करपा मेळटा नू ऑके आं बरें ऑके सो आमकां कॉन्टिटी म्हणजे अशी एक टू टू त्री केजी मेरेन पावपाक जाय ऑके हां ब बरें आं ऑके ऑके थँक यू या बरें बाय